हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव गोख्रैसिन खारनायाथ' मुलुगाव हौवायानो मानो होनोब्ला नंगौ गोबां मेडेल मोननाय दङ हिनजावफ्राबो नाथाय माब्लाबाबो बे जानो हाया जे हौवानिख्रुय बोलोगोरासिन एबा रासिन हिनजाव माहारिया जानो हाया थ' बे बेलायाव आंहा बुंनो गोनाङा बेनो जे माने हौवाफ्रानो बांसिन बयनिख्रुयबो गोख्रैसिन खारगोन बेखौनो बुङो बेनि सोमोन्दै आरो बुंनो थाङोबा जास्ट मा होनगोन आरो हायो बिथांमोनाबो समान समान हायो बाट बिथांमोननि जा देहा अंग' बेफोर माने बिथांमोनखौ बे बायदिसिना खामानिखौ समान समान मावफानायाव हेफाजाब होआ जोंनो बैनो आरो आंनि बायदिबा